हाँ सर बताइए हाँ सर किताब की दुकान है देखिए देखिए कौन सी चाहिए यस सर कांपी है कलम है किताब है तैयारी वारी की आपको क्या चाहिए सर बताइए हाँ सर हाँ हाँ ये सब किताबें हैं उसके बाद कापी मिल जाएगी कलम मिल जाएँगी पेन्सल मिल जाएगा ये सब क्या क्या सर चाहिए कापी या किताब हाँ सर हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी सर

हाँ सर कांपी किताब दोनों हाँ दोनों देना पड़ेगा आपको

हाँ सर मिल जाएगा सब मिल जाएगा हाँ सर बैग भी है कांपी है किताब है आपको जो चाहिए वो आप बताइए हम पैक करवाएँ बोल के मैनेजर से कि हाँ हाँ हाँ सर यल केजी यू केजी में हाँ तो पूरा पूरा किताब निकलवा दें कि बस एक या दो

हाँ सर हाँ यस सर

यस सर सर कापियाँ बीस बीस रुपये की हैं तीस तीस रुपये की हैं पेन पेन दो रुपये पाँच रुपये दस रुपये की हैं आप आप पेन्सल लेंगे ना आप बच्चे हैं तो पेन्सल आपको चाहिए ना हाँ अभी तो बच्चे हैं सब ये यही दस रुपये बीस रुपये वाली ले लीजिए कापी हाँ बीस रुपये वाली कापी लीजिए बच्चे हैं हाँ पेन पेन्सल रबड़ दे दे रहे हैं सर आपको हाँ देखिए देखिए बैग हमारे पास इस समय एक डेढ़ सौ का है एक एक सौ सत्तर रुपये का है एक दो सौ का है तो इसमें से जो बोलिए सर निकाल दें आपके लिए सर सर ये थोड़ा जो महंगा है ये थोड़ा बढ़ियाँ चलेगा कुछ दिन के लिए आराम रहेगा दो तक तीन तक पढ़ सकते हैं इसके लिए हाँ हाँ मीडियम साइज का ये है ना तो वो चलेगा बच्चे हैं जल्दी फाड़ देते हैं ना हल्का रहता है तो

ठीक ठीक ठीक सर निकलवा रहे हैं ठीक सर उसके हाँ पेन सर लगभग तीनों बच्चों का मिला लेंगे तो दो हजार तक चल जाएगा किताब हाँ दो हजार कापी और किताब मिला के